किरकोळ बाजार आमी जेन्ना म्हणटात तेन्ना आमकां रस्त्या कुशीनचें किरकोळ सामान घेवन बसतात तें कांय सवाय आसता कांय सामान पोन्नें आसता कपडे चप्पलां आनी हें सामान आसा हें किरकोळ सामान जें गरीब लोकांक फायद्याचें आसा त्या लोकां कडेन पयशे आसना ते सामान त्या गरीब लोकांक खूब फायद्याचें हें किरकोळ सामान अशा लोकांक बरें खूब लोक बाजारान वचून तें किरकोळ सामान घेतात हें सामान बरेंय आसता आनी कांय वायटूय आसता आज काल आमकां भाज्यांची दर खूब वाडेल्ली पोळोपाक मेळटा दिसान दीस भाजांची दर वाडत आसा पयलीं लोक भाजी आपल्या घरा कडेन तयार करताले खूब प्रकारची भाजी आमकां मेयटाली भाजी रोयताले पूण आतांचे लोक कामांक वता आनी भाजी रोंवपाक पावनात पूण गांवांत जे लोक रावतात ते नाना तरेची भाजी तयार करता आनी तीच भाजी बाजारान वचून विकतात आपल्या खातीर एक वेवसाय प्लस ती आपल्या स्वता खातीर ती भाजी यूज करतात भाजी करतात आनी बाजारान विकपाक वता तांकां भाजी विकून फायदो खूब आसता पूण नुकसाणय जाता आयज आमकां भाजेचो दर खूब बदल बदल जाल्लो पोळोपाक मेळटा बाजारान गेल्यार दुकानाची कांय भाजी म्हारग आसता पूण हॉर्टिकल्चरान भाजी खूब सवाय मेयटा आमी जेन्ना ऑनलायन शॉपिंग म्हणटात तेन्ना ते बरेंय आनी वायटय आसता जाय तशें कपडे आनी हेर सामान आमकां खूब तरांचें सामान मेळटा जेन्ना आमी ऑर्डर करतात तेन्ना एक दाखयतात आनी घरा पावतगीर दुसरेंच आसता तेंचो कलर वेगळो आसता सायज वेगळी आसता थोडें सामान पिंजिल्लें आसता खूब कांय बरें येता आपल्या जशें जाय तशें सामान तें येयना ऑनलायन शॉपिंग जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमकां घरा बसून मोबायला वयल्यान पोळोपाक मेयटा ऑनलायन शॉपिंग जेन्ना करतात तेन्ना पयश्यांचे नदरेन तें सामान सवाय आसता कांय म्हारग सुद्दां आसता ऑनलायन शॉपिंग करता तेन्ना तेंचीं तारीक एक दाखयतात आनी पावता केन्ना खंय अशें ह्या ऑनलायन शॉपिंगांक लागून आमकां बरें तशें वायटय फायदे जाल्ले आसा